कैब ड्राइवर कल मुझे भदोही से इलाहाबाद के लिए जाना था मगर किसी कारणवश मैं कल भदोही में उपस्थित नहीं रहूँगा और मेरी रिश्तेदार कुछ सुरयावा में हैं जिसकी वजह से आपको मुझे वहाँ से लेना होगा और क्या आप वहाँ से मुझे पिकअप करने के लिए समर्थ है उसके लिए आपका क्या एक्स्ट्रा चार्ज होगा और उसमे आप असहज तो नहीं महसूस करेंगे अगर आपको असहजता न हो तो आप कल मुझे वहाँ से सुरयामा से पिकअप करने के लिए कष्ट करें और आप मैं इलाहाबाद के लिए जो जाऊंगा तो वहाँ पे आप मुझे वहाँ के टुरिस्ट प्लेस जो भी होटल्स हैं और जो भी दार्शनिक स्थल पर्यटक स्थल जो भी है उसमें आप मुझे घूमने रहने और तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं उसके लिए मुझे आप मुझे आप गाइड करेंगे इसमें आपके लिए जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा और जो भी समय जाएगा उसके लिए मैं आपका जो भी उचित होगा मैं आपको रुपए प्रदान करने के लिए समर्थ हूँ कृपया आप मेरे सहयोग के लिए तत्पर हैं अगर हाँ तो आप कृपया करके मुझे मेरी टुरिस्ट राइड के लिए मदद करें